राज्यांतलीं मुखेल धार्मीक स्थळां व पुजेची स्थळां आमच्या फोंड्या तालुक्यान कितलीशींच देवळां आसा फोंड्या तालुकांत म्हणजे आमचो अंत्रुज महाल अशे सुद्दां म्हटलेले आसा पुर्वजांनी आमच्या फोण्याच तालुक्यान सगळ्यांक मोठे देवूळ म्हणटा ते आणी जे चडान चड पर्यटन येता म्हणजे ते मंगेशाचें देवूळ मंगेशी तेज्या नंतर मागीर आसा आमचे म्हालसा तेज्या फुड्यानूच आसा तेज्या नंतर आसा फर्मागुडी गणपतीचे देवळी गण गोपाळ गणपती म्हणटा तेका मागीर हेडीच्यान आयलो जाल्यार बोरये मागीर साईबाबाचे टेंपल आसा थंयसर प्रत्येक बिरेस्तारा भाविकांची सामकी गर्दी भरलेली आसता सकाळची तुका काकड आरती म्हण मागीर सांजची तुका धुपारती मागीर थंयसर पालकी आसता आनी तुगेली मागीर म्हाप्रसादूय आसता थंयसर तसोच मागीर हे सायडीच्यान परत तूं गेलो जाल्यार गोळ्या बांदोड्या मागीर तूं गेलो महालक्ष्मी ही सगलीं म्हालक्ष्मीची आसा मागीर कवळ्या कपलेश्वरी ही सगलीं देवळां ही साडीच्यान पळोवपाक मेळटा तशींच येसायटीच्या नर्द्याक माशेंलान आयलो जाल्यार तुका परत गणपतीचे देवूळ आसा मागीर आनीक देवळां तुका फोण्या भायर तालुक्यान म्हणशी जाल्यार हांगास आमचे काणकोणचे देवूळ आसा मल्लिकार्जून आतां चर्ची म्हणपाक गेल्यार ओल्ड गोवा चर्च सामकी फेमस आसा ओल्ड गोवा तुका दोन चर्ची आसा एक पयलीची चर्च आहा आनी मागीर ते नंतरची आसा सो जे आमचे ट्युरिस्ट लोक येता पर्यटन लोक येता सगले कडल्यान येता भारतासून जाल्यार ते सुद्दां तुका ओल्ड गोवा चर्च आनी अशी देवळां आमची फोंडेची देवळां पळयतात आनी तेज्या भायर फोण्यान तूं म्हणशी जाल्यार जामा मश्चीद मागीर हेज्या भायर सुद्दां तर लोक ते आयतारचे मागीर आतां तुका कटमगाळ देव म्हणो आसा थंयसर सुद्दां वता थंयसर तुका आनी श्रावणान एवरी आयतारा थंयसर गोडशें आसता भावीक सामकें तुटोन पडटा थंयसर देवाक एक्चुली देवचाराचे रूप ते थंयसर पूण इतले भावीक तुका सामके इतले रानान आसा ते तरी सुद्दां थंय भावीक पावता सो अशी कांय देवळां आसा प्लस तुगेली मशीदी आसा आनी मठ म्हटल्यार मठा बद्दल तितली म्हाका कांय आयडिया ना तरी सुद्दां फोण्या तालुक्यान एक बारीकसो मठ आसा रे हांव त्या मठांचेर बीन तितलो विसवासूय दरिना सो ताका लागोन हांव चड उलोवपाक सोदिना ताच्या बद्दल